गर्मी की गर्मी की छुट्टियों में हम लोग अपने दादी के घर जाते हैं या नानी के घर जाते हैं हमको वहाँ घूमने खेलना बहुत अच्छा लगता है और अच गर्मियों में चीप्स पापड़ घर पे बनाते हैं वो भी अच्छा लगता है हम लोगों को और सर्दियों के मौसम में हम लोग खेतों में घूमने जाते हैं खेतों में साग सब्ज़ी उगे रहते हैं और चाय और सलोनी हम लोग की दादी या नान के घर पे नाश्ता के लिए बनता है हम लोग खेत में जाते हैं घूमते हैं मटर मटर है सब्ज़ी है उसको तोड़ना और नदी के पास खेलना कूदना खेतों में अच्छा लगता है और हम लोग ये खेलने के लिए सर्दियों में हमको धूप में बाहर खेलना अच्छा लगता है